आंनि बिनानावफोरखौ गोबां फरायजानो लुबैयो फरायनानै साख्रि लाजानो लुबैयो मानोना जोंनि न'खराव गोरिबखायनो गोबां फरायनानै साख्रि लाजानो लुबैयो आरो खामानि मोनसेफोर मावजानो लुबैयो बेनिखायनो जोंनि न'खराव फरायनाय थानाय बिनानाव फंबाइमोनखौ गोसो फरायना गोसो होनानै फरायजानो लुबैयो मानोना जोंनि न'खराव गोरिबखायनो थाखा फैसानि प्रब्लेम जानायखायनो खस्थ'जों सोलि नांनायखायनो सासे गेदेर गोलाव मानसि जाजानो लुबैयो बेनिखायनो गोसो होनानै लेखाफोरखौ फरायजानो लुबैयो मानोना दानि जुगाव फरायनानै गाबागावनि आइथिङाव गसंनो हायाब्ला गाबागावनो उनाव खस्थ' सहायनांगौ जायो बेनिखायनो लेखाफोरखौ गोसो होनानै फराय नांगौ बेनिखायनो आंनि बिनानाव फंबाइमोनखौ गोसो होनानै फरायजानो लुगैयो मानोना आं फरायनायखौ हायाब्लाबो आंनि बिनानावमोनखौ फरायनायाव जिसिबां हागौ इसिबां थुलुंगा होनो नाजागोन बेनिखायनो आङो दुखु खस्थ' सहाय नांनायनि गेजेरजों बिनानावमोनखौ जोबोरैनो गोजौआव दावखो लांनायनि लामायाव हेफाजाब होनो नाजायो